जब हम छोटे थे तो मतलब बचपन में अपने पापा मम्मी के साथ घूमने गए थे हम लोग जैसे कालिका मंदिर तो हम लोग अपना मतलब रात ट्रेन का टिकट विकट मतलब निकाल कर फिर खाना वाना बनाकर अपना मतलब रास्ते खाने के लिए लेकर गए थे फिर वहाँ जब माता जी के धाम पर हम सब पहुँचे तो फिर वहाँ भी एक जगह अपना रुके फिर उसके बाद अपना नहा धोकर हम लोग अपना माता जी के दर्शन किए उसके बाद फिर वहाँ खूब अच्छे से अपना दर्शन वर्शन हुआ और दर्शन वर्शन करने के बाद माता जी के हम सब अपने फिर वहाँ से आने की तैयारी हम लोग किए कि चलो अब चलते हैं फिर उसके बाद जब छोटे थे हम सब तो मेला वाला कहीं भी जाते थे तो खूब अच्छे से नहा धो कर नया नया कपड़े पहन के वहाँ भी कहीं भोलेनाथ के दर्शन करते थे हम सब मेले में अच्छ खूब अच्छे से और दर्शन वर्शन करने में घूमने टहलने में अच्छा लगता है कै बचपन में हम सब मम्मी पापा के साथ घूमे टहले खूब अच्छे से और उसके बाद कहीं भी मेले वेले लगते थे तो मम्मी पापा के साथ अपने हम सब जाते थे तो अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते थे हमारे और उसके बाद और हम सब कहीं से घूमने भी घूमने में भी अच्छा लगता है हम सब घूमते थे बचपन की याद बहुत अच्छी थी और उसके बाद